हेलौ औ आदा नोङो बे गुनगुन बासनि द्रायबार ना आङो कक्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम थांगोन आरो बे क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिमाव थांनायाव बेसेबां भारा लायो आं माने गाबोन गाबोन खारगोन ना औ जेनोबा आङो गाबोन गाखोलांगोन आरोना बेनिखायनो नोंनियाव फन हरनाय जादों जेन'बा गुवाहाटिसिम औ औ औ लामाफ्राथ' गारि खारनायफोरनि जेबो उसुबिदा गैया औ क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिमाव औ ओरैनो बेसे थाइम लायो क'क्राझार थु ओरैनो बेसे थाइम लायो औ क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिमाव बे थाइमाव सहैयो आरो ना औ औ बेखौ औ फुङाव ना ओरैनो बेसेबांसो सिट दङ नोंनि बासाव थारथि थारथि फरथि खेफासिथि ना दे बिदिब्ला दे औ दे दे दे